हैलो अंजी होर जी ठीक ठाक आं में आक्खा ना मेरे घर फंक्शन हा इक्क ते सब्ज़ियां चाही दियां हियां थोह्ड़ी हारियां ते ओह् कोई तीन चार किलो गोभी पाई ओड़ो ते टमाटर पाई ओड़ो कोई छे सत्त किलो चलो पंज किलो पाई ओड़ो ते आलू पाई ओड़ो पंज किलो ते होर होर धनिया पाई ओड़ेओ ओह्बी निं ऐ ते भिंडियां बी पाई ओड़ेओ छे सत्त किलो पाई ओड़ेओ छे सत्त किलो पाई ओड़ेओ फंक्शन ऐ साढ़े बड़ा बड्डा ते फंंक्शन ऐ साढ़े घर कोई बच्चे दे आं धनिया पाई ओड़ेओ मर्चां पाई ओड़ेओ नींबू पाई ओड़ेओ घिया बी पाई ओड़ेओ फ्रूट केलै पाई लैयो थोह्ड़े हारे सब्ज़ियां बड़ियां मैहंगियां केह् करना सब्ज़ियां ते लैनियां गै पौनियां आहो ते गल्ल बी स्हेई ऐ एह् पाई ओड़ेओ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ बड़ा बड़ा शुक्रिया तुंदा